शादीअ जे आं समारोह में पाणी वधीक मात्रा में उपयोग थिए थो त टैंकर पाणीअ जो घुराए करे उनखे टांकियुनि में भरे रखी करे पोइ उनमें एक्वागार्ड सां अटैच करे फिल्टर थी करे पोइ वॾे मात्रा में कांच जा ग्लाश घुराए ट्रे घुराए जीअं उन में असां पाणे ई टैंकी मूं भरे करे माण्हुनि खे जो गेश्ट आहिनि असांजा उन्हनि खे असां परोसे सघूं